हेल्ल' औ मैगङा जोगोनार दङ आलु दङ साबायबिमा दङ भिन्दि दङ टमेट' दङ आलुआ सेरसेआवहाय ट्रिस थाका भिन्दिआ पवासेआवहाय दस थाका टमेट'आ पवासेआवहाय दस थाका नोंनो नांगौ नामा ए लांफैनो हागोन दे माबा जोगोनारबो दङ नै जोगोनारा थायसेआवहाय ट्रिस थाका लानोसै ओमफ्राय हाखावनानैबो फानो नों हाखावनानै लाङो ना थायसे लाङो ओमफ्राय सयाबिनबो दङ सयाबिनजों जोगोनारजों सङोब्ला गोथाव जागोन औ ओमफ्राय नों जोगोनारआ खावसेयावहाय पन्द्र' थाका ओमफ्राय नै सेरसेयाव पन्द्र' थाका ओमफ्राय नै थायसेयावहाय बिदिनो बबेबा गिदिर दं बबेबा फिसा दं नों गिदिरखौ लानोब्ला गिदिरना ट्रिस थाका ओमफ्राय फिसाया बिदिनो बिस थाका पसिस थाकानि हरगोन औ ओमफ्राय नोङो बेबायदिनो सबाय बिमाफोरबो दङ सबाय बिमायाबो भाजा जानो गोथाव सबाय बिमाया पन्द्र' थाका मुथा खादों आङो ओमफ्राय नोङो ओ पन्द्र' थाकानिखौ बांद्राय मोनोब्ला नों हारसिंल' जाखागोन नालाय नोङो पन्द्र' थाकानिखौ बांसिन बांद्राय मोनोब्ला दस थाकानि एसे खमायनानै हरगोन औ ओमफ्राय टमेट'आबो जाजायो सयाबिनजोंहाय गोथाव मोनो आंबो नों जुदि लाङोब्ला आं हरनो हागोन दे ओहो गेसाव गैया आं मोजां मोजांखौल' बासिनानै फानखायो गेसावखौहाय आं गारहरखायोसो औ ओमफ्राय कबिबो दङ कबिया कबिया एसे दाम गोसा एबारावहाय दाम बारायदों माने गोदान ओंखारनायनि नालाय कबिआ गैयाब्लाबो पन्सास थाका केजि केजिआव पन्सास औ जायखिजाया नोङो लांफैदो दे दे औ औ दे दे औ